आपको क्या लगता है कि दूसरी भाषाओं की तुलना में हिंदी भाषा कैसी हो हिंदी भाषा बहुत अच्छी है अगर हम महाराष्ट्र जाते हैं तो महाराष्ट्र वाले हमसे मराठी में बोलेंगे परंतु मुझे मराठी आती नहीं है और मैं हिंदी बोलूँगी तो वो हिंदी समझ जाते हैं और हिंदी में मुझे बात वो करते हैं तो हिंदी वाले मराठी वाले हिंदी भाषा का अच्छे से उच्चारण कर सकते हैं जैसे में कभी अमेरिका जाती हूँ अमेरिका में मैं वो मुझे अमेरीकी भाषा में बोलने लग जाते हैं तो मुझे अमेरिका भाषा आता नहीं और मैं अगर हिंदी में उनसे प्रश्न करूँगी तो वो हिंदी बहुत अच्छे से मुझे सेयर करेंगे मुझसे तो ऐसा लगता है कि हिंदी भाषा सब भाषाओं में श्रेष्ठ है और सबके याने कहने का मतलब सब भाषाओं में श्रेष्ठ होने के बाद भी यह सबसे ऊपर नंबर वन पर है और बाकी भाषा सब नंबर टू पे आ रही हैं क्योंकि इंग्लीस सभी को नहीं आती है इंग्लीस बोलेंगे तो हम उनका मुँह देखेंगे और हिंदी बोलेंगे तो हिंदी में उसका उच्चारण कर देंगे तो हिंदी भाषा छोटा बच्चे भी बहुत अच्छे से बोल लेता है जैसे कहीं अभी हम आदिवासी क्षेत्र में अगर जाते हैं तो वो गोंडी बोलते हैं और हम हिंदी बोलते हैं तो अगर हम हिंदी उनकी गोंडी भाषा हमको समझ में नहीं आएगी और हिंदी हम अगर उनसे अच्छे से बोलेंगे तो वो हिंदी में जवाब हाँ ना करके बोल देंगे अच्छा से तो यहाँ भाषाओं में सबसे अच्छी भाषा हिंदी है जिससे अपन जानवर को बुलाते हैं अभी हमारे मुहल्ले में जैसे बैल ढोराते हैं और हम बोलते हैं इधर आओ तो बैल ढो मुंडी हिला के भी हम अगर करते हैं तो इशारे से बुलाते हाथ से कि इधर आओ तो वो बेचारे दौड़ते चले आते हैं रोटी खाने के लिए तो यानी जानवर भी हिंदी भाषा बहुत अच्छे से ट्रेक कर लेते हैं और अगर उन कोई इंग्लीस में अगर कोई बोलेगा तो इंग्लीस भी नहीं आएगी कोई दूसरी भाषा में बोलेगा मराठी में बोलेगा तो वो भी नहीं समझेंगे तो हिंदी भाषा इसलिए सब भाषाओं से अलग है और श्रेष्ठ है क्योंकि हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो सभी लोगों को बहुत अच्छे से बोलना आ जाता है और इसकी तुलना किसी से की नहीं जाती है शब्द भी बहुत सरल हैं इसके कठिन कुछ भी नहीं है इसलिए छोटे छोटे बच्चे बड़े बूढ़े सभी लोग हिंदी बोलना बहुत पसंद करते हैं और इंग्लीस से तो दूर भागते हैं दूसरी भाषाओं से मराठी नहीं आती है क्यो कोर्कू नहीं आएगी गोंडी भाषा नहीं आएगी यानी जो दूसरी दूसरी भाषा हैं पंजाबी पंजाबी भाषा भी नहीं आएगी परंतु वो लोग को हिंदी आती है अपन अगर हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी इसका जवाब हिंदी में वो दे देंगे यानी हम जहाँ पर भी घूमने जाएँगे देश विदेश भी इधर उधर भी घूमने जाएँगे तो भी अगर हिंदी में बात करेंगे तो उसका जवाब वो हिंदी में देगे वो हमारे लिए बहुत अच्छी भाषा हो गई है यानी इसके लिए हमको कोई कठनाइता कठिनाई नहीं आएगी हम उसका जवाब हिंदी वो हम हिंदी में बोलेंगे तो वह हिंदी में जवाब देंगे तो ये हमको पढ़ने के लिए बहुत अच्छा रहेगा समझने के लिए भी कोई हमको बेवक़ूफ़ भी नहीं बना सकता इसमें कि इनको कुछ वो नहीं आता करके तो हिंदी भाषा इसलिए सबसे श्रेष्ठ भाषा मानी गई है